बिहारमे महत्वपूर्ण संस्कृति अछि तऽ पहिले अहाँके बच्चाके मूड़न बहुत धूमधामसँ हमरासभकेँ जगमूड़न होइए बहुत जगह नॉर्मलो मूड़न होइत छै लेकिन बहुत जगमूड़न होइत छै जाहिके लेल बहुत ज्यादा विश्वविख्यात अहाँकेँ बाजा बाजत बहुत नीकसँ अहाँ मूड़न करू आओर तीन सालके उम्रमे पाँच सालके उम्रमे या छओ महिनाके उम्रमे अहाँ बच्चाके मुड़न कऽ सकैत छी मूड़न भेलाके बाद मूड़न भेलाके बाद अहाँकेँ बच्चाके उपनयनके समय अबैत छै जे हमरा सभके मिथिला संस्कृतिमे बहुत ज्यादा विख्यात छै जाहिमे बच्चा सभकेँ जनेउ देल जाइत छै तऽ ओहूके लेल हमरा सभके उपनयनमे कमसँ कम नओ दिनके समय लगैत छै उपनयनमे सभसँ पहिने अहाँकेँ उद्योग हैत जकरा हमसभ बँसकट्टीके नामसँ प्रख्यात करैत छियै तकर बाद मङ्गल पड़ल तऽ ओहिमे माटिमङ्गल हैत जे माटिके हमसभ मड़वा आओर चुल्हा बनबैत छियै ओ हमरासभके लेल संस्कृतिमे बहुत शामिल छै बहुत नीक छै ओकर बाद बच्चाकेँ अन्तिम दिन बच्चाकेँ मड़वापर जनेउ पड़ैत छनि जाहिसँ बच्चा जनेउ धारण करैत छथि ई हमरासभके बहुत ज्यादा विश्वविख्यात छै मिथिलाञ्चल कल्चरमे मिथिलाके संस्कृतिमे जे हँ बच्चाके मूड़न आओर उपनयन तकर बाद अबैत छै जे विवाह विवाहके एकटा उम्र भेलाके बाद हमरासभके मिथिलामे विवाहो बहुत नीकसँ बहुत धूमधाम से आओर हर मिथिलाञ्चलके हर रीतिरिवाजसँ हर सभ तरहक सुविधासँ विवाह होइत छै बच्चा सभकेँ ताहिमे हमरा सभके बेटीके विवाहमे चारि दिनके समय लगैत छै जाहिमे कि विवाहके उपरान्त हमरासभके मिथिलामे चतुर्थी के रिवाज छै अहाँकेँ चारि दिन तक ताहिमे चतुर्थीके विवाह आओर चतुर्थीके बीचमे हमरासभके बहुत तरहके रस्म होइत छै जाहिमे एकटा मउहकके रस्म लऽ लिअ आओर बहुत तरहक परिछिनके रस्म भऽ गेल बहुत तरहके रस्म हमरा सभके मिथिलाञ्चलमे होइत छै